अ' हेलौ

आङ न'वावनो दङो है मोनसे उसुबिदाखाय दिनै थाङासै आं नों फुङाव मानो खोन्था हरदिया फुङाव खोन्था हरनायमोनबा आं थांगौमोन्ना

अ' दे बिदिबा दसे उनाव थांनि मोनायाव दरमाया बारा होनांगोन आरो आंनियाथ' सानावसोमोन नालाय खामानिया मोनायावबो थाबो नांगोन आं आरो सोलाबनाय नोङा सान्दोंमोन मानो नांगौबा मोनायाव ए' आलासि फैगोन

अनलाजों साम' संनांगौ जागोन दे खारैयाथ' खारै सरखानाय दं ए' दे होम्बा सर सरहै ब्रबनां सिगोन आरो बिदिबा अ' सर सरहै ब्रबहै नांसिगोन खारैखौ ओं अ' दे दा न'थासोयाव दुगैयै लोबै थांसै आं बिदिबा बुरजा खैजोनसो फैगोन ओरैनो आलासियालाय ए' ओरैनो दसजनसो बार'जनसो नामा ए' होम्बाथ' एसे बुरजायैनो फैगोन दरमाहाया एसे बुरजा होनांगोन मोनानि देउटि हिसाबै गोजांनाय बोथोरना आरो गुसु जाहैदों थान्दाया बेथना एसे बारा होनांगोन अ' दे बिदिबा आङो दा दुगैयै लोबै थांसै अ' दे जागोन दे ओं थगाया दे दा थांसिगोन आङो ओं दुगै होलांसै ओं दे ओं